किफ़ायत के परिवहन की पहुँच की कमी में बहुत सारी दिक्कत आती है जैसे जो आस पास के गाँव में जो लोग रहते हैं वो गाँव से शहर तक नौकरी के लिए तो आ जाते हैं लेकिन उन्हें अप डाउन के लिए मुश्किल से एक या दो ही बसें मिल पाती हैं जैसे हम लूनी जाते हैं सुबह सुबह दस बजे अगर हमें जोधपुर आना हो तो लूनी से सिर्फ दो ही बसें आ पाती हैं वो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जो हमें पहुँचाता है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इतना जल्दी चलता ही नहीं है जिस वजह से लोग टाइम पर नही पहुँच पाते किसी को पढ़ाई करना आना हो या दस बजे से पहले अगर हमें गाँव से जोधपुर आना हो सिटी में पढ़ाई के लिए तो हम नहीं आ सकते नौकरी के लिए भी हम नहीं सकते अगर किसी को गवर्नमेंट की ज़रूरत हो तो इतने दूर गाँव कस्बों में एम्ब्युलेन्स नहीं चल सकती तो क्योंकि वहाँ पर पक्की सड़कें नही हैं वहाँ पे रेत वगैरह है तो वो चीज़ें प्रभावित होती हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से किसी की जान जा सकती है किसी का भविष्य भी खराब हो सकता है